आं एवलु एवला संनानै जाग्रा जानो मोजां मोननायफोरा जाबाय बे सौराय एवनानै जानाय सौरायखौ ओ फुङाव एवनानै साहाजों जानो मोजां मोनो बेनि अनगायैबो ओ खाला दालिफोर एवनानै बेफोरखौ ओ जालु जाला खालामनो मोजां मोनो बेबायदिनो फिथा बायदिसिनाफोरो जानोबो मोजां मोनो बेफोरबायदि एवलु एवलाखौनो आं गुबैयै मोजां मोनो दा बेखौ जानो मोजां मोननायनि गुबै जाहोना जाबाय गोजां बोथोर समाव जोङो गोजांब्ला मा जागोन मा जाया जायो गुसुनिफ्राय बारगनो थाखाय जोङो बै माखासे एवलु एवला बा सौराय बेबायदिनो खाला दालिफोरखौ जोङो एवनानै जायो आरो बेबायदि जानानैनो जोङो मानो समफोरखौ बारहोयो आरो जों बेबायदि एवलु एवलाखौ जायोब्ला जानायजों लोगोसे जोङो जायासैलै